अभी तऽ हमरा पास कोनो भी एहन किताब उपलब्ध नहि छै ओ किताब कतहु हेरा गेल छै कोनो एक प्रिय मित्र पढ़ैलए माँगले रहथिन लेकिन तकर बाद ओ वापस नहि करलखिन एकटा किताब रहै मेघदूत कालिदासके लिखल आओर हुनके लिखल एकटा रहय अभिज्ञान शकुन्तलम दुनू किताब हमरा बहुत ही पसन्द रहै हुनकर लिखैके शैली कहानी आओर जे ओ कल्पना करै रहथिन मेघदूतमे तऽ ओ चीज आओर अभिज्ञान शकुन्तलममे जे शकुन्तलाके विरह वेदनाके जे ओहिमे लिखल गेलै रहै जे हुनकर लिखैके जे तरीका रहै बतबैके तरीका रहै ओ एकदम अन्तर्मनतक झकझोरि दैत रहै लेकिन ओ हमरा बहुत ही पसन्द रहै ओ किताब आब ओ किताब हमरा पास नहि छै आओर दुबारा हमरा ओ वापस भेटबो नहि करलक कोनो किताबके दोकानपर हम खोजलहुँ तऽ लेकिन ओ किताब हमरा बहुत प्रिय रहै आओर एक जगह एक किताबके दोकानपर गेलिए रहै एक ही कॉपी बचल रहै आओर चूहा काटल रहै तभी भी हम ओकरा कनी दस टाका बेसी दऽ कऽ ओ किताब खरीदलहुँ रहै ओहि समयमे जेकि ओ किताब हमरा एतेक पसन्द रहै आब नहि छै तऽ किछु नहि कहि सकै छी